گانا گانا ایک آرٹ ہے اور اسے سیکھنا پڑتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم سب کو ایک اچھے اور ماہر استاد کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ استاد ہمیں گانے کی باریکیوں کے بارے میں سکھاتے ہیں گانا گانا میری ہوبی ہے میرا شوق ہے میں روزانہ گانا گانے کا ریاض کرتا ہوں اس کے لیے میں نے ایک استاد کی شاگردی اخیتار کی ہے اور اس کے بعد میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے وہ مجھے بہت سی ترکیبوں کے بارے میں سکھاتے ہیں وہ مجھے سروں کے اوپر پکڑ مضبوط کرنا سکھاتے ہیں مجھے سانس روکنا اور سانس کو چھوڑنا بھی سکاتے ہیں اور ان کی شاگردی اخیتار کر کے میں بہت خوش ہوں